ہیلو ہیلو جی میں شفا بات کر رہی تھی میں ابھی آپ کا سویگی ایپ استعمال کر رہی تھی اس میں میں نے یہاں گولڈن ریسٹورنٹ سے بٹر چکن آڈر کیا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا جو آڈر ہے وہ کنفرم ہوا یا نہیں ہوا جی اچھا اچھا تو کتنی دیر میں لا کر دے رہے ہیں آپ اچھا تھوڑی دیر اور لگ جائے گی نہیں آپ کوشش کریں جلد از جلد دے جائیں مجھے ٹھیک ہے آپ کوشش کریے کہ جلدی سے دے جائیے مجھے میں انتظار کر رہی ہوں جی جی ٹھیک ہے اوکے شکریہ آپ کا بہت شکریہ